ہیلو سلیمان میں مصعب ہوں میں نے سنا ہے کہ جے ایس موبائل مہاراشٹر میں ایک معروف دکان ہے میں ایک نیا فون خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہوں خاص طور پر ویوو وی ٹونٹی سیون فائیو جی کیا آپ مجھے اس کی خاص خصوصیات کے بارے میں مزید بتا سکتے ہیں یہ بہت اچھا لگتا ہے کیمرے کے بارے میں کیا خیال ہے میں فوٹو گرافی میں ہوں متاثر کن اور کار کارکردگی کا کیا خیال ہے یہ سب اچھا لگتا ہے ایک آخری بات سلیمان کیا آپ مجھے ویوو وی ٹونٹی سیون فائیو جی کے لیے دستیاب ای ایم آئی اختیارات کے بارے میں بتا سکتے ہیں یہ آسان ہے آپ کی مدد کا شکریہ سلیمان مجھے لگتا ہے کہ میں خریداری کے لیے تیار ہوں شکریہ